ایک بار میں اپنے اسکول میں گانا گا رہی تھی ہمارے اسکول میں ٹیچرس ڈے منایا جا رہا تھا میں اپنے پسندیدہ استاد کے لیے گانا گا رہی تھی اور میرے استاد میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے اسکول کے تمام بچے میرا گانا انجوائے کر رہے تھے اچانک گانا گاتے گاتے میں گانا بھول گئی اور اٹک گئی کہ گانے میں آگے کون سی لائن ہے پھر میرے استاد اسٹیج پر میرے پاس آئے اور انہوں نے وہاں سے گانا گانا شروع کیا جہاں سے میں اٹک گئی تھی سب بچے اتنے زیادہ خوش ہو گئے کہ وہ خوشی کے مارے تالیاں بجانے لگے اور گانا پورا کرنے کے بعد میرے استاد نے میرے لیے بھی ایک گانا گایا جوکہ میرے لیے یادگار بن گیا اور مجھے آج تک یاد ہے